ہاں بھائی ڈرائیور صاحب آپ یہ بتا دیجیے کہ ہم لوگ تو لکھنؤ ایئر پورٹ پر پہنچ چکے ہیں تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کے پاس یو پی آئی ڈی پیمنٹ اور یا ہے اویلبل یا کوئی اور سا ہے کیونکہ میرے پاس کیش میں پیسے نہیں ہے کیونکہ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ آج کل کیش کا زمانہ نہیں ہے لوگ عام طور پر موبائل پے فون پے یا گوگل پے کے ذریعے سے ہی ادائیگی کرتے ہیں تو میں نے سوچا تھا کہ آپ کو بھی یو پی آئی ڈی کے ذریعے ہی سے میں بھا دے دوں میں بھائی جان آپ کو کرایہ ادا کر دوں گی اور جو بھی پیمنٹ آپ کا ہوگا ہوا ہے وہ مجھے بتا دیجیے کیونکہ میرے پاس پے ٹی ایم یا پھر گوگل پے ہی ہے جس سے میں آپ کی ادائیگی کر سکتی ہوں کیونکہ میں زیادہ تر اپنے استعمال میں یہی چیزیں لاتی ہوں کیونکہ ہر انسان کا اپنا اپنا ذریعہ ہوتا ہے ادائیگی کرنے کا تو میرا یہی ذریعہ ہے کیوںکہ میں زیادہ تر کیش لے کر چلنے کی عادی نہیں ہوں تو آپ ہمیں بتا دیں